खोनाबाय औ खोनाबाय औ बेफारिथ नङा न'वावनो गाइयो आरो

फुलिफोरखौथ' आं फाना न'आवहायसो बानायनानै गाइयो आरो नोंनो नांगौ नामा बिफां नांगौबा लांफै जायाबा बिदिनोसै पेकेत खालामनानै फानोबा थाइबाजोंनो बिदिनो फनसास थाखा गाहाम मोनो आरो ओरैनो फवासेयावहाय बिदिनोल' गाखो हैखायो थाइबा थाइब्रै गिदिर गिदिरबा थाइब्रै गाहाम गाखोयो आरो फवासेयाव बेबायदि आंथ' बेखौ जायो अनेक जायो गाइ औ जायो गाइनानै बिराद मोजां जोथोनल' लानांगौ फांबैसेथो खरसाफ्रालाय बिदिनोसै हाजिरा हाजिरा होनानैबाबो थाहैयो आरो लाबखौ लाबालाय साफा खालामहैबाबो थाहैयो नोंनाव थाहैयो बेयो नोंनिसो गोसो फवासे हायाव गाइयोना बिगासे हायाव गाइयो बे नोंनि हानायनि सायावसो बियो नों बिसिबां हायो इसिबां मावनो हायो फवासे हायोना बिगासे हायोबा बिगासे फवासे हायोबा फवासेल' गाइजायो हाबा बिराद मोजां स्ट्रबेरियावहाय थैया लाब जायो नोङो नांगौबा लांफैदो औ दे होम्बालाय जाबाय